जी पे पेटीएम हा हीअ एप विश्वसनीय त आहिनि सुरक्षित बि आहिनि पर जीअं अगरि उन्हनि जा माण्हू ई चोर हुजनि त चोरियूं बि थी सघंदियूं आहिनि